کپڑے دھونے کا عمل روز مرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے بہتر طریقے سے انجام دینا بہت ضروری ہے تاکہ نہ صرف کپڑے صاف ہوں بلکہ پانی اور بجلی کی بچت بھی ہو ہو سکے میرے لیے کپڑے دھونے کا عمل منظم اور ماحول دوست ہوتا ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وسائل استعمال ہوں کپڑے دھونے کے لیے میں عام طور پر واشنگ مشین کا استعمال کرتا ہوں واشنگ مشین کا استعمال اس لیے بہتر ہے کیوںکہ یہ نہ صرف وقت بچاتی ہے بلکہ پانی کا ضیاع بھی کم ہوتا ہے میرے پاس ایک ایسی مشین ہے جو خود بخود پانی کی مقدار کا اندازہ لگاتی ہے اور اس کے مطابق پانی استعمال کرتی ہے جو بہت مؤثر ہے پہلا قدم یہ ہے کہ کپڑوں کو ان کے رنگ اور مواد کے مطابق الگ کر لیا جائے سفید ہلکے رنگ کے اور گہرے رنگ کے کپڑے الگ الگ دھوئے جاتے ہیں تاکہ رنگ نہ نہ پھیلے اس کے علاوہ میں ہمیشہ کپڑوں کی ٹیگز پر موجود ہدایات کا بھی خیال رکھتا ہوں تاکہ انہیں نقصان سے بچایا جا سکے پانی کی بچت کے لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ واشنگ مشین کو مکمل بھرنے کے بعد ہی استعمال کروں اس کے علاوہ میں ایک ایکو موڈ ایکو موڈ کا استعمال کرتا ہوں جو کہ کم پانی اور بجلی استعمال کرتا ہے جب کبھی بھی ہاتھ سے کپڑے دھونے کی ضرورت ہو تو میں انہیں ایک بالٹی میں صابن ملے پانی میں بھگو دیتا ہوں اور بعد میں اچھی طرح نچوڑ کر کم سے کم پانی میں دھوتا ہوں دوسرا اہم اقدام یہ ہے کہ میں ہمیشہ ضرورت سے زیادہ صابن استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں یعنی بھاگتا ہوں زیادہ صابن استعمال کرنے سے نہ صرف زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہ کپڑوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے میں ہمیشہ ماپ کر صابن استعمال کرتا ہوں تاکہ کم سے کم پانی کی ضرورت ہو کپڑوں کو خشک کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور یہ موسم اور حالات پر منحصر ہوتا ہے گرمیوں میں میں عام طور پر کپڑوں کو باہر دھوپ میں سکھاتا ہوں کیوںکہ سورج کی روشنی نہ صرف کپڑوں کو جلدی خشک کرتی ہے بلکہ بیکٹیریا اور جراثیم بھی ختم کرتی ہے اگر سورج کی روشنی دستیاب نہ ہو تو میں کپڑوں کو اندر ہوا دار جگہ پر لٹکا دیتا ہوں تاکہ وہ ہوا میں خشک ہو جائیں بارش کے موسم میں جب باہر کپڑے لٹکانا ممکن نہ ہو تو میں واشنگ مشین کے ڈرائر کا استعمال کرتا ہوں ڈرائر کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا بہتر ہے کیوںکہ یہ بجلی کا استعمال کرتا ہے لیکن یہ طریقہ اس وقت بہترین ہوتا ہے جب کپڑے جلدی خشک کرنے کی ضرورت ہو پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے میں ہمیشہ استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں مثلاً جو پانی کپڑے دھونے میں استعمال ہوتا ہے اسے میں گھر کی صفائی یا باغبانی کے لیے استعمال کر لیتا ہوں اس کے علاوہ میں نے گھر میں واٹر فلٹرس نصب کیے ہیں جو پانی کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے میں نے اپنے گھر میں ایک رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم بھی نصب کیا ہے جس سے بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور اس پانی کو میں کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں آخر میں ہمیشہ اپنے استعمال کو مائنٹر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پانی بجلی اور دیگر وسائل کا ضیاع کم سے کم ہو کپڑے دھونے کے عمل کو منظم اور ماحول دوست بنانا نہ صرف ہمارے لیے فائدے مند ہے بلکہ یہ ماحول کے تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے